हेलो क्या मेरी औला में बात हो रही है अरे भाई हम ने आप के यहाँ से एक कैब जो है बुक की थी और हम गाड़ी का इंतेज़ार कर रहे हैं लेकिन चालक से हमारा कोई संपर्क नही हो पा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है इसकी वजह तो आप ही जानते होंगे ड्राइवर से संपर्क करने की हम बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा चालक से कोई संपर्क इस्थापित नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से हमें दूर जाना है और उस जाने में बहुत परेशानी आ रही है तो हम फिर किसी दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर लेंगे आप ऐसा करें कि गाड़ी जो है वो रद्द कर दें और फिर आप हमारा पैसा हमारे खाते में वापिस भेज दें